اتر پردیش میں زیادہ تر بڑے مولویوں جیسے مسجد کے مسجد کے قاری مولانا کی پیروی کی جاتی ہے ان کی ہی ہر بات مانی جاتی ہے وہ مسجد میں جس چیز کا اعلان کرتے ہیں وہی اسی کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر انہیں کی بات مانی جاتی ہے جیسے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے قاری مولانا ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوتے ہیں مسجدوں میں ان کی ہی پیروی کی جاتی ہے انہیں کے دھیان رکھا جاتا ہے اور وہی لوگ ہمارا دھیان رکھتے ہیں